ہیلو جی پولس اسٹیشن بھائی شبلی بول رہا ہوں میرا موبائل کھو گیا ہے اور میں جی جی میں اپنا آئی ایم ای آئی نمبر بلاک کرنا چاہتا ہوں تاکہ کوئی غلط استعمال نہ کر سکے

ایکچولی میں دہلی میں ہی آت میں بارا ہندو راؤ سے آ رہا تھا یمنا وہار آتے میں راستے میں کہیں نکل گیا مجھ کو محسوس نہیں ہو پایا ہاں میں میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سے نیٹ ورک پرووائڈ کے ذریعے بلاک کرا دیں کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ کیسے بلاک ہوتا ہے ای آئی ایم ای آئی نمبر کہاں سے ملے گا چلیے سمجھ گیا میں ابھی چیک کرتا ہوں شکریہ